जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो खाथियावहाय माखासे दैसाफोर दङ आरो जेब्लानो बन्दफोर मोनो एबा गथ'साफोरखौ जोङो पेमेलि नखरैहाय ज' बिमा फिसा एबा बिफा जोङो जयै थांनानै जोङो सानसेनि थाखाय जोङो माखासे जाग्राफोर लानानै जोङो दैनि सेरफोराव जोङो बिदिनो खेला दुला गेलेनाय जायो आरो बिदिनो माखासे समाव बिदिनो दैफोरावबो हाबनानै बिदिनो नाफोर जोङो नायनाय जायो आरो आमफ्राय जोङो मानो थाङो होनोब्ला जों बावहाय माखासे जोंनि ब्रेनखौ जोङो एसे रिलेक्स खालामनो थांनाय जायो मानो होमब्ला सप्तासे मानि गोबांथार बेस्थ'थार थानाय जायो ओमफ्राय सानसे बन्द मोनोब्ला जोङो एसे प्रि जायो हिसाबै जोंनि ब्रेनखौ बारायहोनो थाखाय सोरजिलु माखासे ब्रेननि नांगौफोरखौ जोङो जोङो बारायहोनो थाखाय जोङो लाना थांनाय जायो आरो गथ'फोरनि थाखायबो मोनसे क्रेटिभिटिया बाङो होन्नानै जोङो मोनथिनो मोनो जों बिनिखायनो जोङो बे जायगायाव थांबाय थानाय जायो आरो